ہمارے علاقے میں عام طور پر بڈڈے منائی جاتی ہے جو کہ ہر علاقے میں منایا جاتا ہے بڈڈے بڈڈے تو اب ہر کوئی مناتے ہیں مشہور ہو گیا ہے ہمارے علاقے میں بڈڈے ہم لوگ بڈڈے بڈڈے پارٹی کرتے ہیں تو تو کبھی کھیر بنا لیتے ہیں کبھی کبھی بڈڈے پارٹی کرتے ہیں تو کبھی بریانی بریانی کا دعوت دیتے ہیں ایک دوسرے کو تو وہ آ کر کے بڈڈے پارٹی مناتے ہیں وہ خوشی سے دھوم دھام سے مناتے ہیں ہمارے علاقے میں بڈڈے پارٹی تو اب مشہوڑ ہو گیا ہے کبھی بڈڈے پارٹی پہ کبھی تو کبھی مٹھائی بھی مناتے ہیں کبھی بڈڈے پارٹی پہ تو سیو ہو گیا بنیا بھی ہو گیا بسکٹ ہو گیا یہ سب بھی دے کر کے مناتے ہیں جس کو دعوت کرتے جس کو کرتے ہیں تو گفٹ لے کر کے سب آتے ہیں بڈڈے پارٹی تو بہت عام طور پر عام طور پر آپ گھر ہی گھر سب مناتے ہیں بڈڈے پارٹی بڈڈے پارٹی بچہ کا جو ہے نا بہت بہت بہت خوش خوشی کا دن رہتا ہے اس دن جو کہ بچہ لوگ بہت خوش رہتے ہیں بچہ کو بچہ کو شوق رہتا ہے اتنا دھوم مچا دیتا ہے بڈڈے پارٹی منانے کے لیے جو کہ ہم لوگ کو جو ہے نا کرنا پڑ جاتا ہے بڈڈے پارٹی بڈڈے پارٹی کرنے کے بعد بچہ بہت خوش ہو جاتے ہیں بہت ایک دم اس کو بہت من لگتا اپنا دوست کو دعوت دے دیتے ہیں تو سب کو بلاتے ہیں بڈڈے پارٹی پہ تو سب گفٹ لے لے کے آتے ہیں جو کہ بچہ لوگ بڈڈے پارٹی خوشی خوشی سب اپنا دوست سہیلی کے ساتھ مناتے ہیں جو کہ ہم لوگ کو بھی دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اس کے اس کے بعد پھر کھانا وونا کا دعوت بھی دیتے ہیں تو وہ سب کھانا پینا کھا وو کر سب اپنا اپنا گھر چلی جاتی ہے چلے جاتے ہیں ہمارے علاقے میں تو بہت مشہور ہو گیا بڈڈے پارٹی یہ بچوں کا تو بہت اہم دن ہے بڈڈے بڈڈے پارٹی ہم لوگ خوشی سے مناتے ہیں اور منواتے بھی ہیں بڈڈے پارٹی ہمارے علاقے میں اب بہت مشہور ہو گیا ہے بہت اچھا لگتا ہے بچہ کو ہمارے علاقے میں منائے جانے والے بڈڈے پارٹی جو ہے نا مشہور ہو گیا ہے گھر گھر شبھی مناتے ہیں بڈڈے پارٹی